हा असांजे घर जे साम्हूं बंगले में हिकु सेवा सर्वोपरि ठहियल आहे जिते हिक में उन घर में सभु सेवादार अची सेवा करे ग़रीबनि माण्हुनि खे घर में रोटी पहुचाईंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी हर सुख सुविधा पूरी कंदा आहिनि जेके मां ॿुड्ढा ऐं ॿुड्ढियूं अनाथ हुजनि उन्हनि खे रहण लाइ बि ॾींदा आहिनि ऐं हिते हिकु लीलाशाह धर्मशाला हिकु खत्री धर्मशाला स्वामी लीलाशाह धर्मशाला बि रहण जो ऐं स जो सु सु सु सुख सुविधा ॾींदी आहे ऐं हिते हिकु खत्री धर्मशाला में बि असांखे कपिड़ा लटा ऐं प्रेस वग़ैरह धोई पियो धोई ॾींदा आहिनि ऐं प्रेस बि करे ॾींदा आहिनि इन करे असां वटि ॾाढी सुठी सेवा उपलब्ध हूंदी आहे बा गेस्ट हाउस बि आहे जंहिंजो नालो जंहिंजो नालो ए वन गेस्ट हाउस लिख रखियल आहे ऐं हिते ॾाढी सुठी सुविधा बि मिलंदी आहे यात्री हिते अची जाम आराम करे ऐं चार टे चार ॾींहं रही पंहिंजी सुख सुविधा ऐं हिसाब सां पैसा वठी ॾई करे या सेवा में सेवा पेटी में जेको पुॼेनि विझी करे ऐं पंहिंजे घर ख़ुशि थी वेंदा आहिनि